दरभंगा जिला दरभंगा जिलाके इतिहासके बारेमे हम अहाँकेँ किछु बताबय जा रहल छी दरभंगा जिलाकेँ बङ्गालके द्वार कहल जाइत अछि एकर प्राचीन कालके बहुत सारा विकसित बहुत सारा इतिहास रहल हेँ बहुत सारा घटना रहल हेँ जकरा बारेमे हम अहाँकेँ किछु बताबय जा रहल छी दरभंगा जिला मे जे छै से खुदके यूनिवर्सिटी छै एतय बहुत सारा सारा विख्यात कॉलेज छै दरभंगा राजाके इतिहास दरभंगा राजाके किला बहुत सारा धार्मिक स्थल बहुत सारा एहन चीज छै जे प्राकृतिक संसाधनसँ परिपूर्ण छै भरल छै एकदम आओर एकर पूर्व बहुत नीक जँका विकास नहि भए पायल बहुत नीक जँका विकास नहि भऽ पायल एकर पाछाँ बहुत सारा कारण छै अहाँ राजनीतिक कारण लऽ लिअ सामाजिक कारण लऽ लिअ बहुत तरहके कारण छै ल आइ दरभंगा जिलापर अगर सरकार अगर नीक जँका ध्यान देथिन तऽ कोनो भी पर्यटन स्थलसँ कम नहि हेतै आइ हम अहाँकेँ बता दै छी पूरा भारतमे पूरा भारतमे बता दै छी दरभंगा जिला कोनो भी पर्यटन स्थलसँ कम नहि रहतै एतेक पैघ पैघ प्रसिद्ध एतय मन्दिर अछि एतेक प्रसिद्ध सुन्दर सुन्दर नदी अछि एतेक नीक चीज देखैवला अछि जे एतय घूमैत घूमैत थाकि जायब लेकिन एतुक्का सँ प्राकृतिक सौंदर्य वातावरणसँ एकदम परिपूर्ण नहि भऽ पायब बहुत सुन्दर जगह अछि एतक एतुक्का जे छै से इतिहास एहन रहल हेँ जे एतय जे छै से मुगलके अहाँकेँ जेना पता यए भारतमे हर जगह मुगलके अथि भेलै लेकिन दरभंगा जिलाकेँ बहुत नीक जँका बहुत ओतेक डैमेज नहि कऽ पओलथि एतेक डैमेज एहि दुआरे नहि कऽ पयलखिन कियाकि दरभंगा जिला जे छै से दू गो नदीके बीच जे छै से हमरसभके सुन्दर ई जिला बसल अछि एकटा एकटा नदी भऽ गेल जाहिमे गङ्गा एकटा नदी भऽ गेल कोशी एहिसँ जे छै से हमसभ पूर्णतः सुरक्षित छी मुगल एलथि जरूर ओ हर जगह क्षति जरूर केलथि लेकिन हमरसभके संसाधन एखनो बहुत नीक जँका बचल अछि हमरसभके विरासत एखनो बहुत नीक जँका बचल अछि अगरो एखनो अहाँ अगर गूगलकेँ देखै छियै गूगलपर अहाँ सर्च कऽ के देख लियौ तऽ दरभंगा जिलाके लेल आओर मिथिलाके लेल मिथिला सभसँ सुन् मीठा भाषा सभसँ मधुर भाषाके रूपमे जे छै से कहल जाइत अछि आ ओ छियै दरभंगा जिलामे बाजल जाइत अछि दरभंगा जिलामे जे छै से एतय सीता मैयाके जन्म घर घरमे सीता मैयाके पूजा होइत अछि घर घरमे सीता मैयाके बहुत आराधना होइत अछि